रेल्वे प्रवास हो म्हज्या खातीर सगळ्यांत आवडीचो प्रवास कित्याक जाणा तुमी रेल्वेंत भितर बसल्या उपरांत तें घडक घडक करून आंग हालप तें म्हाका भरपूर आवडता तातूंत सगळ्यान आनी आवडीची गजाल म्हळ्यार जेन्ना रेल्वे बोगद्यांतल्यान वता सगळ्या कडेन काळोख घुडूंब आनी ल्हान भुरगीं गेल्या बशेंन व्हडलीय मनशां जेन्ना ऊयं कूयं करून आवाज करता आनी थंय इको जाता ती तर मज्जाच वेगळी उरता पूण बोगद्यांतल्यान वताना मात्सो भंयूय दिसता ल्हानपणांत सांगतले की बोगद्यान वता आसतना हात खंय कोण कट करता भांगराच्यों वस्तू चोरता तरी पूण बोगद्यांतल्यान वता आसतना कूय कूय करून तो इको आयकपी मज्जा वेगळी उरता रेल्वेन येवपी ती वेगळीं वेगळीं तरेची खाणां आनी ते खाणां घेवन येवपी वेगळी वेगळी तांची बोली चाय चाय रेल्वे रेल्वे चाय कापी कापी म्हणपी येवपी तातूंत थंय पिल्ली च्या थंय पिल्ली कॉफी ही घरा कडेन ती टेस्टटच येना किंवां ती रूचूच रेल्वे प्रवासान वेगळी उरता वेग वेगळ्या जाग्यार वता आसतना वेगवेगळी खाणां मेळटात जशें की रेल्वे जेन्ना कोंकण महाराष्ट्रा वता तेन्ना थंय वडा पाव मेळटा काकडी मेळटा खावपाक पूण तेच जर तुमी सदन वेस्टर्न रेल्वेंतल्यान केरळा ह्या सायडीन गेले जाल्या रेल्वेन केळ्याचीं कापां तांची स्पेशलिटी म्हळ्यार दक दक्षिण भारतांतली स्पेशलिटी रेल्वेंत मेळटा हे सगळें बारीक बारीक जे बर्थ आसात किंवां सगळें बारीक बारीक डबे आसता तें सगळें एका मेकाक जोडून इंजिन आनी तातूंत बशिल्ले ते दोन पायलट एका बर्थांतल्यान दुसऱ्या बर्थांत उडकी मारप आनी थंय मदीं आशिल्लों तो जॉयन पळोवप हेय म्हाजी खूब आवडीची गजाल रेल्वे जेन्ना स्टेशनाचेर पावता तेन्ना हळू हळू हळू हळू करून स्लो जायत वता आनी थंय पडपी झुंबड मागीर लोक एकामेकांक धुकलीत भितर चडप आनी आपल्याच्या सिटाचे रिजर्वैशन नासता आसतना सुद्दां चार पांच जाण येवन बारीकश्या सिटार बसप हेय बी रेल्वे प्रवासांत पळोवपाक मेळटा हांवेन जो रेल्वे प्रवास हांव खूब कडेन रेल्वे प्रवास केलो पूण म्हज्या सगळ्यांत आवडीचो रेल्वे प्रवास आशिल्लो तो हांवेन पयले फावटी रेल्वे प्रवास केल्लो जेन्ना गोंयान कोंकण रेल्वे आयिल्ली तेन्ना आमी कोंकण रेल्वेंतल्यान बांद्या गेल्लीं आनी बांद्या देवून मागीर आमी गणपतीपूळे तशेंच रेड्डी गणपती हो पळयल्लो तो म्हज्या खातीर एक अविस्मरणीय क्षण आशिल्लो जशें व्हड व्हड जायत गेले तशें खुबशे कडेन रेल्वेंतल्यान भोंवप जालें व्हड जालें तेन्ना दुसरो रेल्वे प्रवास जो म्हाका सगळ्यांत चड आवडलो तो आशिल्लो उटिचीं टॉय रेल्वे थंय बशपी आनी थंय आशिल्ली ती वेगळीच ती रेल्वे जातूंत खेळण्यांतली रेल्वे पूण खरीं रेल्वे जी चलता आनी छय्या छय्या गाण्यान त्याच रेल्वेचेर डांस जाल्लो तातूंतल्यान प्रवास करपाची मज्जा सयडीन सगळें आशिल्ले निलगिरीची रेंज वेगळी वेगळी झाडांच्यान मदींतल्यान ही रेल्वे वताली तो म्हज्या खातीर सगळ्यान आवडीचो क्षण आशिल्लो रेल्वेन प्रवास करप हो सदांच एक प्रत्येक मनशान रेल्वेन प्रवास करचो आनी ताचो अणभव घेवचो अशे म्हाका मना काळजांतल्यान दिसता